णव लाख णव्याणव हजार णवशें अठ्ठ्याणव दोन लाख एकुणीस हजार तिनशें चाळीस दोन लाख एकुणीस हजार तिनशें वीस पांच हजार सोळा णव लाख णव्याणव हजार णवशें णव्वद